आमच्या गोव्यान दोनूय तरेचे लोक रावतात हिंदू क्रिश्चन प्रत्येकाचे सण वेगळे वेगळे जातात सुरवातीक हांगा आमचो पाडव्या पसून सुरवात जाता पाडवो जालो म्हणल्यार कळस म्हणून गावांनी अशे भोंवतात मागीर प्रत्येक तो कळस प्रत्येकाच्या घरान वचून लोक ताचे व्हडा उमेदीन बरी पूजा करतात पावस जालो सुरु काय मागीर एकादस म्हणून जाता तेन्ना लोक देवळांनी वचून बरी भजनां करतात देवाचो जप करतात चोव्वीस वरां मागीर जाता पळय तो श्रावण म्हयनो श्रावण म्हयन्यांतूय तरे तरेचे सण येतात अश्टम म्हण नाका नागपंचमी सगळे आमच्या गोंयांत मनयतात व्हडा उमेदीन मागीर चवथ येता चवथीची उमेद तर पळोवपाक नाका जाय तशे मागीर फुगड्यो घालप भजनां बायलां आसता तीं फुगड्यो घालतात दादले भजनां करतात मागीर येता ती दिवाळी दिवाळेक कल्लय म्हणून देवळांनी बरे बरे हांगा सण जातात मागीर क्रिश्चनांचे आसता पळय ते लादिन म्हणून आसता मागीर ती दिसाची तिळसांजची सद्दा तांचे रोजार आसता संडे तांची मिसां आसतात आनी जेन्ना तांचे फिस्ट येता पळय तेन्ना तांचीं स्पेशल मिसां जातात